हँ बोलु ना कि काम छै हँ रूम खाली छै दस हजार हँ पचास हजार पचास हजार एडवांस जमा करयके पड़त तीन हजारमे रूम न मिलै छै तीन हजारमे रूम न मिलय छै दसे हजार लागत तऽ एडवांस जमा अहाँके करयके पड़त तऽ हम कम से कम आठ हजार लेब महिना कम से कम आठ हजार लागत हँ कोन कोन रूम लेबै सिङ्गल या डबल कोन रूम लेबै सिङ्गल या डबल सिङ्गल तऽ चारि हजारमे ना होइत किछु बढ़ायके बोलय पड़त पाँच हजार ठीक है पाँच हजारमे मिल जायत हँ दस हजार एडवांस जमा करयके पड़त

पैसा भेजु ने तऽ नहि तऽ हमर भाड़ा पर लग जायत आयब रूमपर तऽ देखाए देब ओना नहि जमा करब पैसा तऽ कखन एबै कखन एबै जल्दी आउ आइये नहि तऽ रूम भाड़ा मे लगा देंगे लगा देब हलो पैसा लयके आयब आओरसब ठीक छी ठीक राखै छी